यै जसिना मा खालामदों नोंलाय ए मा मा मैगं लांनो नागिरखो नोंहालाय ए आहा गैयाहाय मा लांगोनथाय माथो मैगंफोरखौनो फान्नो हाया दाम खम दाम खमहोयो

आंहा खांख्रिखला दङ एसे ओमफ्राय माबा दङ मा होनो थास' आइथिंफोर फाथोबो लांनो नागिरदोंमोन लांनायालाय बेसे होनांगौथाय माथो दामखौनो मोना दामखौनो होया माथो मा खालाम नांगौथाय ए आङो गैया आंहाबो गैयाहाय दामखौनो मोना माथो दामखौनो होया उफाय गैया दाम गैया बाबो फान्नांगौ जादों

गैयाबा माथो उफाय खालामनो उफाय गैया ए देहाय बुर्जा बुरजाबा आङो फान्नो हायाबा आंनो एसे हरदो आंहा मैगंआ दिनै खम जादों ए दे एसे बुर्जा हानफा आंनोबो गैया आहा दे दे नोंनासो मेरला जाबाय माथो आंहा गैयानो मैगंआनो आंहाबो बिदिनो खुमब्रा लांनो नागिरदों जोगोनार ओमफ्राय थास' आइथिं थास' बिबार नै एसे एसे लांनो नागिरदां दिंखिया एसे एसे लांसै बिदिनो दिंखियाफ्रा मुथायाव माथो बिस थाखानो मुथा गिदिरबा ओमफाय मान्दे मान्देयाबो बिदिनो पन्द्र थाखा मुथा खुमब्राफ्राबो सैसेयाव बिस थाखा फान्थाव फुन्थाव एसे दङ

ओंखारबाय

ओंखारनो नागिरबाय आंबो थांसै

बोथोराबो थिग नङाहाय थाब थांनांगौ

लाबाय बिदिनो एसे आंबो थास' आइथिंफोर थास' बिबार मैथा मैथि एसे लाबाय